हेलो जी आप ट्रांसपोर्ट एजेंसी से बात कर रहें है जी मुझे मेरे परिवार के साथ उज्जैन जाने के लिए एक गाड़ी बुक करानी थी जी जिसके लिए आपकी ट्रांसपोर्ट कंपनी से गाड़ी बुक हो सकती है क्या हाँ क्या आपके पास गाड़ी उपलब्ध हो जाएगी जी कितना खर्चा आ सकता है इसमें अच्छा तो मुझे आपसे जानना था कि यदि मेरे पास ट्रांसपोर्ट प्रोमो कार्ड हो सकता है तो मुझे कितना छूट मिल सकता है इसके लिए

जी ठीक है जी मैं चाहती हूँ कि कम से कम में ही हो जाए हाँ हाँ सर जी मैं अपने परिवार के साथ ही ये यात्रा पूरी करना चाहती हूँ इसलिए आप मुझे कम से कम में छूट दे ही दीजिए जी थैंक यू